ہیلو آپ کو پتا ہے میں نے میشو پہ بلیزر دیکھا تھا مجھے وہ اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا مطلب اس کا کلر اتنا پیارا تھا ایک دم ٹماٹری کلر ہوتا ہے نا بالکل ویسا تھا مجھے اتنا پسند آیا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا وہ میرا دل آ گیا تو پھر میں نے وہ تبھی کی تبھی آرڈر کر دیا میں نے بولا نہیں مجھے تو یہ چاہیے اور جلدی چاہیے تو مجھے اتنا پیارا لگا بس ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جلدی سے آرڈر کر دوں اور جلدی سے وہ میرے پاس آ جائے تو وہ آڈر میں نے کر دیا تھا اس کے بعد وہ اس نے ایک ہفتہ بعد وہ آیا اس کے بعد جب میں اتنا خوش ہو گئی مطلب دیکھ کے کہ میرا آرڈر آ گیا اور مجھے اتنا پیارا لگ رہا تھا کب میں اس کو پہنوں گی پھر وہ آیا پھر میں نے اس کو پیکنگ اس کی پیکنگ پتا ہے تب میں نے دیکھا کہ مجھے تو لگ بھی نہیں رہا تھا میں نے تو میشو سے منگایا اس کی پیکنگ اتنی گندی تھی مطلب لگ بھی نہیں رہا تھا کہ وہ میں نے میشو میشو سے منگایا ہے پھر اس کے بعد جب میں نے اس کو کھولا اور جب مجھے پتا ہے اس کا کلر جیسا میں نے دیکھا تھا نا ٹماٹری کلر وہ کلر تو بالکل تھا ہی نہیں وہ اور اس کا کپڑا اتنا گندہ تھا مطلب مجھے اتنا غصہ آیا نا وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا کسی میشو پہ جو میں نے دیکھا تھا وہ تو تھا ہی نہیں اتنا پیارا تھا وہ تو اور اس میں اتنا ڈفرینٹ ہے اس میں اور اس میں میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا برا آئے گا مطلب میں نے جو دیکھا تھا وہ اتنا پیارا تھا مجھے اتنا غصہ آیا اس کی پیکنگ اوپر سے جب میں نے پہن کے دیکھا نا اتنا ڈھیلا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تو میرا میرے سائز کا ہے بھی نہیں اور کپڑا اتنا برا تھا کہ جگہ جگہ سے پھٹ رہا تھا مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا میشو سے میں نے منگا کے غلطی کر دی مجھے بالکل پسند نہیں آیا مجھے منگانا ہی نہیں چاہیے تھا اتنا پیارا تھا پر وہ کلر بھی نہیں تھا